हम साइबर ब्लोइंग सोशल मीडिया ट्रोलिंग से अवगत हैं साइबर ब्लोइंग सोशल मीडिया हमको निम्न तरह प्रभावित करती है जैसे की कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी खबरें आती है हमको सोशल मीडिया द्वारा पता चल जाती हैं जिसको भारतीयों का नोटिफिकेशन जारी होता है या कोई अवैध कानूनी अपराध होता है और और कई सूचनाएँ है जो हमें सोशल मीडिया द्वारा पता चल जाती है सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव होने के कारण नकारात्मक प्रभाव है जैसे कि बच्चों द्वारा कुछ वेबसाइट गलत वेबसाइटों का यूज करना और पॉजिटिव प्रभाव में हर चीज़ का सोशल मीडिया के द्वारा रहा है हमारे देश में कंट्री में जो भी कुछ हो रहा है हमको सब हाल पता चल जाता है यह सोशल मीडिया के निम्न प्रभाव हैं लक्षण हैं और इसके बुरे भी इफेक्ट हैं